आं बागान खालामनायनि गोसोआ बिदिनो आंनि जेबो खामानि गैयैलाय इउनाव साख्रि बाख्रि गैयैलाय आं बागानखौनो बानायनो होननानै साननानै लानाय जादों नाथाय बागानखौ प्रथमाव बिदिनो बागान गायनायाव हाखौ नरम खालामनानै बिदि गोबोर हासार होनानै जों बागानखौ गायबाय समाय मथे गायबाय समाय मथे जेन'बा जों सब समाय बिदि दै होबाय आरो एसे एनै जों हासार होबाय बिदिनो टाइमलि जोङो साफा खालामनांगौ आरो बागानखौ जेन'बा सब समाय साब सिखोनै दोननांगौ बे बागानजोंनो जोंनि न'आव बागाना जुदि थायोब्ला जोंनि नखरनि सुनदरजया बे बागानावनो फैयो एबा अफायबा फुल जेन'बा फुजानि बेलायाव जोंनि बे बागाननिफ्रायनो बिबारफोर खानानै लांनायाव बुहुथ मदद होयो नाथाय बागानखौ जोथोन लानांगौआ जोंनि खामानि जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरनि जोंनि नखरनि गथ'फोराबो जोंनि बागाननि खामानियाव दै लुनाय एबा बागान साफा खालामनायाव मदद होनांगौ ओमफ्राय बागानखौ थायोब्ला जोंनाव बुहुथ मुलाम्फा जायो कारन जेराव बागान थायो बेहाय मोदायफ्रा थायो होननानै जों मिथियो आरो न'आबो एखे साफा बिदि नुनाय जायो नाथाय बागानखौ गायनानै लानानै जोथोन लायाब्ल बे बागाना बांद्राय जोरा बागानखौ सब समाय साफा समये समये दै होनाय समये समये सार होनाय बे खामानिया साफा खालामबाय थाब्लासो बागाना मोजाङै सोलिनानै थायो होननानै आं मिथियो